हमर इलाकामे ब्राह्मण भेल भूमिहार भेल चमार बनिआ बहुत सारा अइसन छै जाहि सबसँ हमरा बनै छै दोस्ती भेल उठल बैठल भेल साथमे खान पान भेल किछु बाजार गेल बहुत तरहके बात भी हमरा दुनूमे होइत रहै छै किछुसँ पटल किछुसँ नहि पटल किछु काम कोइ आकै करि देत घरमे हमहुँ जाकऽ ककरो घरमे जाकऽ कर दैतियै कितनो तऽ रहत एहन की काम भेल तऽ मतलब रखल काम नहि भेल तऽ मतलब छोड़ देत एहन सबसँ जादा दोस्ती हम रखना पसन्द नहि करै छै जैसे कि केहू कोइ ऐलै घरमे तऽ बोलल अहाँ आबू ने फेर हम जाइ छियै काम होइ गेल हमर ई सब कार्यके लिए लोग आयल काम करबायल फिर चलि गेल कोइ कण्ठा बाभन छै बहुत तरहके हमर मोहल्लेमे छै मियाँ मुस्लिम भेल बहुत तरीकेके आदमी भेल किछु कामसँ मतलब रखल काम भेल अपन घर गेल फिर कोनो कामके लेल आयल हमरा ई चीज चाही बहुत तरीकेके बात होइ छै जैसे की होइ गेल ककरो शादी बियाह छै तऽ आबि कऽ थोड़ा गीत गाइ दू पूजा पाठमे गेल खान पान हरचीज भेल काम भेल तऽ सबकाम सबकिछु लेन देन सब खतम आयल घर बैठे लए कहब तऽ बैठत फिर जैसेकि आयल खान पान खायल पूजा पाठ गेल आयल